ہاں ہلو ہاں ہاں بالکل بالکل

تو تو پہلے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہاں پہ رکی ہیں اس ٹائم اچھا ٹھیک تو وہاں سے مارٹن فورٹ تک میں بارہ ہزار روپے لوں گا کتنے ہیں

نہیں ہم تو بارہ ہزار لیتے ہیں آپ آس پاس میں یہ چیک بھی کر سکتے ہیں ہمارا یہ کرایہ ہے نہیں آپ جتنا کام مجھے بتا رہی ہیں اس حساب سے آپ چھ ہزار تو کیا میں تو بارہ بارہ ہزار بھی نہیں مان پاؤں گا اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ پندرہ ہزار تک کا خرچہ آئے گا جتنا آپ کہہ رہی ہیں ایک تو مجھے آپ کے یہاں سے پک کرنا ہوگا وہاں لینا ہوگا اور یہی نہیں آپ کو شاپنگ بھی کرانی ہے اور وہاں سے آپ کو دوبارہ چھوڑنا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو مجھے پورا دن آپ کے ساتھ گھوم گھومنا ہے اور آپ کو شاپنگ بھی کرانا ہے تو آپ خود ہی دیکھیں کہ میرا کتنا نقصان ہوگا اور آپ چھ ہزار کی بات کر رہیں نہیں وہ تو پھر انہوں نے غلطی سے کہا ہوگا یا تو وہ لوکل ہوگا کہیں اور کا آپ کو بیچ راہ میں چھوڑ کے چلا جائے گا تو سر آپ ہماری ٹیکسی سروس کمپنی پہ کمپلینٹ نہ کریئے گا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ سبھی جو ہیں وہ تحفظ سے رہیں اور آپ آرام سے سیر و تفریح کے لیے آئیں تو تب بارہ ہزار جو ہے بارہ ہزار ہی میں آپ کو لوں گا اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ اوکے ٹھیک ہے تو میں بلواڈ بلواڑ پہنچ رہا ہوں اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے